किसान उ मुर्गी पालन करना सुनिश्चित करल कयल अछि जकरा ओकरा सबसँ पहिले सुरक्षाके लेल सबसँ पहिले पतला तारसँ लअ कऽ ओकरा घेरके चारू तरफ अहाँ सब ओकरा चारू तरफ घेर दियौ आओर घेरलाके बाद ओइमे प्रकाश हवा जैसे जा आ ओतऽ छाहीं दऽ दियौ मतलब चारके घर बना दियौ पतला तारसँ मेढ़ दियौ आब लाइट जला दियौ तैके बाद जे छै ओकरा अहाँ एकटा हवादार पङ्खा लेल सूर्या ताकि मुर्गा बहुत तन्नुक होइ छै ओहो अइ तरहके ओकरा सुरक्षित रखबाक चाही आओर ओकर हवादार प्रदान करबाक कम तनावके कमसँ कम करबाक चाही ओकरा